हमसभ महादेवके पूजा करै छी हुनकर शिवलिङ्ग बनबै छी डिहबार बाबाके अपना पूजा करै छी तकर बाद दुर्गापूजा हमरासभके होइ छनि तऽ हमसभ दसो दिन पूजा हुनकर करै छी व्रतमे रहै छी तखन सँ दसो दिन हमसभ अबै छी मन्दिर हुनका पूजा पाठ करै छी दुर्गा भगवतीके तखन सतमी अष्टमी बहुत सुन्दर पूजा होइ छनि नवमीके विस्तार लैत छथिन तखन हुनका से भसान होइ छनि हमसभ भगवतीके शरण मे रहै छी दसो दिन तकर बादसँ हमसभ हुनकर डिहबार बाबाके पूजा करय एलहुँ आ दुर्गाजीके अपन सेवामे लागल रहै छी महादेवके सेवा करैत रहै छी तकर बादसँ हमसभ डिहबार बाबा लग पूजा पाठ करय अबैत छी जाहि दिन पार लगैए तऽ सभ दिन नहि पार लगैए कभी काल एलहुँ जे डिहबार बाबा हमरसभके बहुत जगजननी छथिन बहुत सभके मनोरथ पुरबै छथिन तऽ हुनकर पूजा जरूर करय पड़ैए हमरासभके हमरसभके अपन देवता छथिन गाममे बहुत जगजननी छथिन डिहबार बाबा हमरा सभके बड़